हीअं त मां जाम भाॼियूं सुठियूं ठाहींदी आहियां पर कढ़ी मुंहिंजी ॾाढी सुठी ठहंदी आहे कढ़ी सिपरीअ में गीहु विझंदा आहियूं गीहु खां पोइ हुर्बो जीरो विझंदा आहियूं ऐं सुठो बेसणु हुनमें विझंदा आहियूं बेसणु विनी भुंजी भुंजी करे जीअं हुन जी ख़ुशबू निकिरे पोइ हुनमें पाणी विझंदा आहियूं पाणी विझी हुनमें लूण मिर्च हैड्र विझंदा आहियूं पोइ भाॼियूं विझंदा आहियूं भाॼियुनि में गुआर सिंगी मेओ सूरण ऐं पटाटो ये सभु भाॼियूं विझी उनखें टकिनो रखंदा आहियूं ढरे गैस ते हो भाॼियूं सिझी वञणु उनमें इंबली जो पाणी विझंदा आहियूं इंबली जो पाणी विझी हिकु ॿ ट्रको ॾेआए पोइ हुनखे गैस बंदि करे छॾिदा आहियूं कढ़ी तयारु